دیکھئے جیسے جیسے سمے بیت رہا ہے ایجوکیشن کی امپورٹینس آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے ایجوکیشن کی امپورٹینس بڑھتی جا رہی ہے اور آنے والے سالوں میں بھی آنے والے ٹائم میں بھی ایجوکیشن کی امپورٹینس بڑھے گی پہلے پہلے جیسے پہلے جیسے یہ رول تھا ہماری سوسائٹی میں کیا آپ نے اگر اگر آپ نے ٹینتھ کر لیا ٹویلتھ کر لی تو آپ نے کافی کچھ آپ کو اوپر ایز آ ایز آ سماج میں آپ کو کافی زیادہ پڑھا لکھا ہے ایز آ ایجوکیٹڈ پرسن آپ کو مانا جاتا تھا لیکن اب سچویشن بدل چکی ہے اب آپ کو گریجویشن کرنے کے بعد بھی اتنی اتنی وہ رسپیکٹ نہیں ملتی تو چینج تو ہوا ہے ایجوکے ایجوکیشن پہلے کے مقابلے بیٹر تو ہوئی ہے ٹھیک ہے ایجوکیشن کی کوالٹی بھی پہلے کے کمپیریزن میں بیٹر بیٹر بیٹر ہوئی ہے اور خاص طور پہ یہ جب سے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں آئے ہیں انٹرنیٹ کے دور میں آئے ہیں ایجوکیشن کا ایکسیس اور بڑھ گیا ہے جیسے ٹیکنالوجی نے سب ہر اس پہ ہر چیز پہ اپنا اپنا امپیکٹ چھوڑا ہے ویسے ایجوکیشن پہ بھی اس نے کیا کرا ہے کہ امپیکٹ چھوڑا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ٹھیک ہے ایجوکیشن نے زیادہ لوگوں کے نیے ایکسیسیبل ہوگئی ہے ایجوکیشن حاصل کرنا ہمارے نیے ایزی ہمارے نیے ایزی ہو چکا ہے آپ سب نے دیکھا بھی تھا ابھی پینڈیمک کے ٹائم پہ اگر اگر ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تو شاید شاید کوئی بھی اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیونڈ کنٹینیو نہیں کر پاتا لیکن پینڈیمک کے باوجود بھی لاک ڈاؤن کے باوجود بھی دنیا بھر میں اس کے باوا اس کے باوجود بھی کیا چلتی رہی ایجوکیشن اپنی چلتی رہی ٹھیک ہے پہلے پہلے تو یہ بات ہوئی کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں بہت زیادہ کیا دیا جی سہارا دیا ہے ایجوکیشن ہے ایجوکیشن کو ایزی بنانے میں بہت زیادہ سہارا بہت زیادہ سہارا دیا بہت بیٹر بہت بیٹر ہو آج ہمارے پاس کیا ہے جی نالج کا بھنڈار ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کلک کے نیچے ایک انگوٹھے کے نیچے ہمارے ہر جگہ کی ہر سبجیکٹ کی نو ہر سبجیکٹ کی نالج ہے یہ بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اس کے اس کے سامنے دقت بھی ہے کہ انفارمیشن اتنی زیادہ ہے ہمارے پاس اویلیبل اتنی زیادہ اویلیبل ہے اس ٹیکنالوجی کے دور میں اتنی زیادہ اویلیبل ہے اب ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون سی انفارمیشن صحیح ہے کونسی انفارمیشن غلط ہے کون سی تو یہ سمجھنا بے حد زیادہ امپورٹینٹ ہوجاتا ہے کہ انفارمیشن تو موجود ہے اب اس میں سے کون سی انفارمیشن ہمارے کام کی ہے کون سی کون سی انفارمیشن ہمارے کام کی نہیں ہے اس میں فرق کرنا زیادہ امپورٹینٹ ہو جاتا ہے اس سلسلے میں اب ٹیچر کے رول پہ بات رہی ایک ہمارے ایک ٹیچر تھے میں اپنے ٹیچر کا ایک ایکزامپل دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھی بات بولی تھی کہ ٹیکنالوجی کا ٹیکنالوجی کا ایجوکیشن پہ کس طریقے سے اثر پڑ رہا ہے اور ٹیچر کا رول کس طریقے سے چینج ہو رہا ہے انہوں نے ایک ایکزامپل دیا تھا ہمیں میں آپ کے ساتھ وہی ایکزامپل شیئر کرنا چاہتا ہوں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پہلے کا جو دور تھا وہ اس میں ٹیچر کا رول اس طریقے سے تھا کہ جیسے ایک ایک ریگستان میں ایک ریگستان میں کوئی پیاسا آدمی ہے اس کے نیے کیا لانا ہے ایک پینے کا پانی لانا ہے جو کہ مشکل کام ہے ہیں تو پہلے کے جو ٹیچر تھے جب ہمارا ٹیکنالوجی نہیں تھی ٹھیک ہے آج سے بیس سال پہلے تیس سال پہلے تو ٹیچر کا کام اس انسان کی طرح تھا جو ایک پیاسے کے نیے ایک ریگستان میں ایک پانی کی بوٹل لا کے دیتا لیکن اب اب ٹیچر کا رول کیا ہو چکا ہے اس انسان کی طرح ہو چکا ہے جو ایک ایک انسان کو جو کہاں پہ موجود ہے آپ یہ امیجن کرو ایک ساحل پہ موجود ہے ایک آئی لینڈ پہ جس کے ساتھ جس کے چاروں طرف کیا ہے جی پانی ہی پانی ہے اب وہاں پہ اس کے نیے کیا لانا ہے پینے کا پانی لانا جو سمندر کا پانی ہے ہم جانتے ہے سمندر کا پانی کیسا ہوتا ہے کھارا پانی ہوتا ہے اسے کوئی پی نہیں سکتا جو کہ وہاں پہ جہاں پہ اتنا پانی موجود ہے وہاں پہ ایک پینے کا پانی لانا یہ یہ فرق آ چکا ہے جو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچر کی امپورٹینس کم نہیں ہوگی ہاں جی بلکہ اس کا کام اور زیادہ کیا ہو گیا ہے بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے اگر ریگستان میں اگر ریگستان میں کسی انسان کے کے نئے پینے کا پانی لانا مشکل کام ہے تو اتنا ہی مشکل کام کیا ہے جی ایک سمندر کے بیچ میں اس میں پینے لائق پانی سمندر میں تو ہمارے پاس تو کھارا پانی ہے ٹھیک اسی طریقے سے جو انٹرنیٹ کا دور ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے وہاں پہ بھی کیا ہے جی انفارمیشن موجود ہے اور بہت ساری انفارمیشن کیا ہے جی کوڑا ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ہمارے نیے اررلیوینٹ ہے ہمیں جاننا ہے کہ کون سی انفامیشن ہمارے کام کی ہوگی کون سی انفارمیشن ہمارے کام کی نہیں ہوگی وہی ہے ٹھیک ہے ایجوکیشن میں بالکل ٹیکنالوجی کا سہارا لینا بہت صحیح ہے میں اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن لیکن اس لیکن پوری طریقے سے ٹیکنالوجی پہ بھی کیا نہیں ہونا ڈیپینڈ نہیں ہونا اور فیوچر یہی ہے فیوچر یہی ہے ایجوکیشن کا کہ اگر ہم اپنے ایجوکیشن کو کس نے زیادہ ٹیکنالوجی کے کلوز رکھیں تبھی ہماری آنے والی نسلیں ہماری آنے والی نسلیں کیا کر پائیں گی جی گرو کر پائیں گی کیونکہ زمانہ چینج ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے اگر ہم اپنے پرانے میٹھڈ پہ ٹکے رہیں گے تو دوسرے لوگ ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے اگر ہمیں زمانے کے ساتھ کوپ اپ کرنا ہے تو ہمیں بھی نئی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنا ڈھالنا ہوگا